और पेड़ लगाने के लिए हमारे यहाँ लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि पेड़ लगाने से हमारा परिवेश के साथ साथ हम लोगों को भी बहुत सारे मदद मिलता है पेड़ लगाने से गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती और ठीक टाइम में बारिश होती है और हम को एक स्वस्थ परिवेश मिलता है रहने के लिए पेड़ काटने से बहुत सारी दिक्कतें आती है और प्राकृतिक बिपरजय भी आता रहता है तो इस लिए मैं मेरे आस पड़ोस में लोग सब मिल कर हम लोग हमेशा पेड़ लगाते हैं और उसका बढ़ने तक हम उसका देखभाल करते रहते हैं और लोगों को भी कहते रहते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाने से क्या क्या फ़ायदा होता हैं और हम लोग कैसे आराम से रह सकते हैं पेड़ की वजह से ये सब समझाते हैं और पेड़ ना काटने की लाखों कोशिश करते हैं